ہندوستان ایک بڑی آبادی والا ملک ہے اور ہندوستان کو ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ چیلنجز درپیش رہے ہیں اور حکومت اس کے لیے ہمیشہ سے کوشا بھی رہی ہے اور اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمیشہ سخت سے سخت اقدامات بھی کئے ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی چیلنجز ہیں جس جیسے کہ تعلیم تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کر کے جس کو پار کر کے ہم ہر چیلینج سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے آج تعلیم کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ غریب آدمی ان آسانی کے ساتھ اور کم پیسوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کو اس سے نپٹنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسکول اور کالجز بنائیں جس میں زیادہ سے زیادہ غریب بچّوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرے تا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سکے اس طرح نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں وہ بھی نا کافی ہیں تو اس پر بھی حکومت کو توجے دینی چاہیے اور زیادہ چھ زیادہ نقل نقل و حمل کے ذرائع کا انتظام کرنا چاہیے تا کہ لوگ آسانی سے ایک دوسرے جگہ سفر کر سکے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں حکومت کو بڑی بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے تا کہ لوگ کے ساتھ آسانی ہو ان چیزوں تا کہ لوگ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو پا سکیں اور چیلنجز کو ختم ہو سکے